हेलो जय झूलेलाल किरयाने जी दुकानु आहे अच्छा मूंखे मूंखे चांवर खपनि बढ़िया में जीअं असांजे घर में महिमान अचणा आहिनि उन्हनि के वास्ते रोटी ठायण जे वास्ते हल्का चांवर ठाहिणा आहिनि कें त चांवरनि जो अच्छा ऐं जीअं चांवर ठहे हल्को ठहे दाणो दाणो चांवर नजर अचे असांखे अच्छा अच्छा असांखे जीअं बढ़िया चांवर रिश्तेदार वगै़रह कोई अचे महिमान सही उन्हनि जे वास्ते कहिड़ा चांवर ठीकु रहंदो अच्छा हल्को ठवंदो उअ चांवर दाणो दाणो जीअं खिलियल खिलियल हुजे ईंअ न खिचड़ी खिचड़ी वागूंर न ठही वञनि अच्छा घणे जो रेट आहे इंडिया गेट जो कहिड़ो रेट आहे अच्छा इनखां बढ़िया वारो इनखां बढ़िया बि अथव छा जी जीअं असांखे हल्को फ़ुल्को खपे जीअं हल्को चांवर रहे खाइण में भारी न लॻे इनजो रेट ठाहींदा कुझु न न थोरो घणो त कजे न असांखे पंज किलो वठणा आहिनि थोरो घणो त हुजे पंज ॾह रुपिया त घटि वधि थी सघंदो आहे अच्छा पंज किलो खपनि मूंखे हा हा ॿियो छा आइटम अथव तव्हांजी दुकानु ते राजमा वगै़रह अथव अच्छा राजमा जो छा रेट आहे किलो राजमा खपनि इनजो रेट ठीकु ठाहियो अच्छा ॿ किलो राजमा खपनि ऐं पंज किलो चांवर खपनि चांवर बढ़िया हुजनि न त वापिसि थी वेंदव ठीकु आहे असां तव्हां असांखे मोकिले सघंदा आहियो ठीकु आहे जय झूलेलाल अ